उत्तर प्रदेश के समाचार मीडिया व्यापार और अर्थशास्त्र सां संबंधित अलॻि चैनल हलंदा आहिनि जेके कि असांखे बिजनिस जे बारे में उतार चढ़ाव छा घटियो छा वधियो जी जानकारी ॾींदा आहिनि और इन्हनि जा पंहिंजा पूरा पूरा चैनल आहिनि जंहिं खे असां ॾिसी करे पूरो जानकारी हासिल करे रहंदा आहियूं और इन्ही बारे में अर्थव्यवस्था छाहे उन्ही जी जानकारी बि असांखे इन्ही चैनल जे माध्यम सां मिलंदी आहे इन व्यापार जो पंहिंजो पूरा ई पंहिंजा ई चैनल हूंदा आहिनि